मैं अपने परिवार के साथ रसोई रविवार के समय ही साझा करती हूँ या अपने विचार साझा करती हूँ जब परिवार के लोग घर पर रहते हैं किसी छुट्टी के दिन तब हम उस समय अपने विचार एक दूसरे के संग साझा करते हैं ज़्यादातर और रसोई साझा करते हैं जब कोई उत्सव होता है या कोई छुट्टी का दिन होता है तब हम परिवार के लोग आपस में एक साथ मिलकर नाश्ता बनाते हैं या खाना बनाते हैं या कोई चुनिंदा अपना पसंदीदा कोई भी जो सभी लोगों को पसंद हो और बहुत लंबे समय से खाने की कोई इच्छा हो खुशी का माहौल हो तब भी हम ऐसे कोई मिलकर के चीज़ बनाते हैं मिठाइयाँ बनाते हैं और इसी प्रकार से अपने परिवार के संग हम रसोई साझा करते हैं